हाँ जी हाँ मैं होंडा सोरूम से बात कर रहा हूँ बोलिए कौन सी गाड़ी लेना है आपको आपको बाइक लेना है कि इस्कूटी में लेना है इस्कूटी लेना है तो आपके लिए एक्टिवा है एक्टिवा अभी जो है रीसेल इसका जो किफ़ायती चल रही है और एक लाख बीस हज़ार इसकी कीमत है और गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी है देखने में भी अच्छी है इसके सारे कलर आपको मिल जाएंगे

तो बजट क्या है आपका कितना आप जमा कर सकते हैं नही मैडम दस हज़ार में तो नहीं हो पाएगा कम से कम आपको तीस हज़ार जमा करना पड़ेगा इससे कम नहीं जमा करना पड़ेगा जी सैंतिस तो आपके पचास के ऊपर देगी मैडम देखिए अगर आप फाइनैंस कराएंगे तो आधार कार्ड लगेगा आपका बैंक की पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगेगी और फ़ोटो लगेगी पैन कार्ड लगेगा और चेक बुक जो होगी तो चेक बुक एक चेक बुक लगेगी देखिए ई एम आई आप जितनी कम करेंगी उतना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगता जाएगा उतनी आपकी लंबी किस्त खींचते जाएगी देखिए इस पर कम माइलेज माइलेज माइलेज इस का जो बहुत अच्छा है और काफ़ी चलाने में हल्की है और डिस्प्ले लाइट है इसकी आटोमैटिक लाइट जलेगी जब भी आप चलाएंगे उसमें तो आपको चालू नहीं करना पड़ेगा और यदि अगर गाड़ी में इस्टैंड लगा है तो अपने आप उसका बजर बजता रहेगा और फाइनैंस

सेल्फ वग़ैरह सब है सब की सर्विसिंग वग़ैरह होती है आपको पाँच सर्विसिंग दी जाएगी पाँच सर्वरिंग में कुछ ख़राब अगर होता है तो आपको ये कंपनी द्वारा एक्सचेंज किया जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफिस आ कर आप मुझ से मिलिए और जो चीज़ मैंने आपको बोला है आधार कार्ड पैन कार्ड सब ले कर साथ में आइएगा नहीं नहीं ई एम आई तो आपको कम से कम जितनी यहाँ आप करेंगे उतना आपको अच्छा है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप आ कर ऑफिस में मिलिए और जी आ जाइए